सोशल मीडिया प्लेटफॉम में कला औरि शिल्प सां जुड़ा ॾाढा ई माण्हू आहिनि जेका असांजे सिखाए करे कला अनेक तरह जी कला सेखाईंदा आहिनि असांजी मदद कंदा आहिनि औरि असां हुननि जो अनुसरण बि कंदा आहियूं ईअं यूट्यूब चैनल में हस्त शिल्प कला जो ख़ूबु चेन पेजिस आहिनि जंहिंमें असां सिख अना कई चीजां सिखंदा बि आहियूं उन जो औरि पंहिंजी कला जो निखार बी कंदा आहियूं हुन सां असां मदद वठी करे पंहिंजी कला खे ॿियो बि बढ़िया तरीक़े सां प्रस्तुत करण जी कोशिश कंदा आहियूं ॾाढे हीअ यूट्यूब में चैनल में मतिलबु नाला बि ख़ूबु आहिनि जीअं ड्रॉइंग में किड ईज़ी हब ड्रॉइंग चैनल्स या कईअ तरहनि जा चैनल्स बि हुन में आहिनि